आसामाव सोलोंथाइ लानायाव बहुत जेंना जों नुनो मोनो मानोना जोंनियाव ओह गबमेन्ट स्कुलफोरखौ दङबाबो स्कुलाव मास्टारफ्रा सासेल' थानायनि थाखाय ओह क्लासखौ मोजाङै लानो हाया होनबा मोनसे गभमेन्ट स्कुलाव ओह वान नाटसारिनिफ्राय लानानै ख' थाखोनिफ्राय लानानै फाइभसिम सासे मास्टारानो थानांगोन जायो बिदिनो बिनि थाखायनो गासिबो बिमा बिफाया गावनि गथ'खौ मोजां जाजानो लुबैनानै प्राइभेट स्कुलाव हरनो लुग हरनो नागिरो आरो प्राइभेट स्कुलाव बांसिन मोजां रिजाल्ट फैयो जेहेथु प्राइभेट स्कुलावनो गासिबो सानो दा जोंबो निजा हाइलि इडुकेशन लानो हायैनि थाखाय बा बिएड लायनो हायैनि थाखाय बा दिएलेड लानो हायैनि थाखाय टेड लिरनो हायैनि थाखाय जोंबो प्राइभेट स्कुलाव हाबनानै थानांगौ जादों बिनि थाखायनो नायनो थाङोबा जोंनि गाम जोंनि बर' गामियावबो बा आसामाव गामि गामि प्राइभेट स्कुल जाबाय जायनि थाखाय खायसे गोरिब न'खरनि मानसिफ्रा बारा गावनि गथ'फोरखो गोसो थासेयावबो बा सिमां थासेयावबो हरनो प्राइभेट स्कुलाव हरनो हाया जाय जायनि थाखाय रिजाल्ट मोजां जाया बिदिनो दाब दाब जायगायाव जायगाया दाव देभलाब जायैनि थाखाय गामिनिफ्राय फैनाय लाबोनाय हान्था मेलानि थाखायबाबो फरायनायाव सोलोंथाइ लानायाव हेंथा जायो आरो माखासे गे गेदेर गेदेर सिमां थाबाबो फैसा थाखा गैयैनि थाखाय रां खाउरि गैयैनि थाखाय गोजानाव फरायहैनां हाया जायो जेरै मोनसे मोजां डाक्टर नार्च जानोबा बाहेराव थांनांगौ जायो

गावनि गोसो बायदि गुन सोलोंथाइ गुन लानो हाया जायो जोंनिआथ' फैसा थाखा गैयैनि थाखायनो जोंनि स्कुलाव जोंनि ओनसोलाव प्राइभेट स्कुल बांसिन जाबाय नालाय